टॅक्नोलोजीच्या रिलेटीड आमच्या घरांत ज्यो वस्तू आसात ते एक म्हणजे स्मा्र्टवॉच तातूंत हॅल्थ रिकोर्ड हार्टबीट हें सगळें रिकोर्ड जाता कितलें चलता रातची न्हीद कशी आयली दुसरें आसा तें एलेक्सा एलेक्साचेर कितें प्रस्न आसले पदां आयकूं जाय एन्टर्टेन्मेंट म्हण किंवा आनी कितें ताचेर चालू आसा मोबायलाचेर सुद्दां सिरी आसा मागीर चॅटबॉट म्हणून एक चालू केलां चॅट जी पी टी म्हणून आसा जर तर एप्लीकेशन जाय कितें तुवें फक्त तें मजकूर घालप कित्या बद्दल एप्लीकेशन जाय जोबा खातीर एप्लीकेशन जाय म्हणलें जाल्यार ताचें पूर्णाचें पूर्ण एप्लीकेशन तातूंत तयार जाता तातूंत कितें तुमी करेक्शन आसा जाल्यार करात आनी तें एप्लीकेशन वापरपाक मेळटा सो हो एक प्लेटफोर्म असो जाला आनी दुसरो तो ग्रॅमर्ली म्हणून आसा ग्रॅमर्ली ताचेर एस्से बरय कितें बरयलें जाल्यार ताची ग्रॅमर चॅक जाता ग्रॅमर्ली हातूंत एक व्हडलें ऑफिसराक जर लॅटर बरोवपाक जाय तातूंत जर कितें मिस्टेक जावंक जायना हाची दखल घेता दुसरी म्हणजे गुगल गुगल सर्च हातूंतल्यान सुद्दा कितेंय जर गजाल कळना खंयच्याय शब्दाचें स्पॅलिंग जाय कितेंय क्वेश्चन आसलो जाल्यार हाचेर जस्ट टायप केलें जाल्यार एक हजाराच्या वयर तर इन्फोर्मेशन इतल्यो पेजी येतात की सगळें तुमकां जाय तितलें इन्फोर्मेशन थंयसरल्यान तुमी सोदून काडूं शकतात आतां स्कुलांत जर तुमी कामाक वतात आनी घरा वॉशिंग मॅशीन आसा किंवा आनी कितें तें प्लगाक लायलां आतां प्लग जो असो आयला की तो वायफायचेर कनेक्टीड आसता तूं ऑफिसांतल्यान वायफाया वयल्यान तो प्लग चालू करूंक शकता मशीन चालू जाता इलॅक्ट्रीक कूकर जावं शकता स्टार्ट टीवी बंद जावंक शकता चालू जावंक शकता ह्यो सगळ्यो गजाली मोबायला वयल्यान करपाक मेळटात